मैं खेत में बहुत मज्म होते हैं कि पूरे खेत में भोज पैदा होते हैं अपने लड़के को कहते हैं कि कम खेती करो वो नहीं कर पाते हैं हम करते हैं पूरे करता हूँ मजबूर होता हूँ करने से लिए इसीलिए लड़कों को कहते हैं कि खेती करो वो नहीं कर पाते हैं हम भी करते हैं क्या करें उसमें खेत जोतवाता हूँ खर बीनता हूँ उसमें पानी लगाता हूँ उसको जो जोताता हूँ और का बोल खाद डालता हूँ उन्हें उकाता हूँ सब कुछ करता हूँ इसीलिए पैदा होता है होता है इसमें खाद पानी जिंक सबकुछ डालता हूँ खेती बाड़ी करता हूँ पूरे लड़के नहीं कर पाते हैं हम भी करते हैं इसलिए कि वो भी पैदा अच्छा हो जाए अच्छे से खाएं बस दस बीस बीघा खेत है उसको लिए हम खुद बहुत कम कमाता हूँ पैदा होई पैसा कमाए ऐसे कुछ करें इसीलिए हम वहाँ पर लगे रहते हैं खेती बाड़ी में सबकुछ करते हैं मैं लड़के कि ना ना ना नहीं कर पाते हैं कि हम भी लगे हैं कि हम करते हैं उसमें खेत जोताता हूँ पानी देता हूँ घास बीनता हूँ फरसा लेके गोड़ता हूँ कुछ करता हूँ इसीलिए पैदा होई लड़के खाएं आजी हो ना लड़के ना नहीं कर पाते हैं हम भी करता हूँ हीरे कि माप भाई पैसा मिल जाए कुछ हो जाए हाँ अनाज हो जाए सब कुछ हो जाए बीज डालता हूँ सब कुछ करता हूँ खाद डालता हूँ पानी लगाता हूँ पानी लगा देता हूँ मैं जिंक डालता हूँ इरिया डालता हूँ और डी ए पी डालता हूँ खाद पानी सबकुछ देता हूँ पैदा होता है इसीलिए बहुत दूर दूर सुकताई करता हूँ वो धोता हूँ काट बीन के लिए तैयारी करता हूँ इसीलिए क्यों कुछ पैदा हो जाए हो जाए नहीं तो लड़के बिना खाएं मर जाएंगे हम भी खेत खेती बाड़ी करता हूँ कि लड़के नहीं करते हैं वो भला हो जाते हैं अभी खेती करता हूँ अब क्या करें मजबूर हो जाता हूँ बहुत लड़कों को समझाता हूँ कि अपन खेती बाड़ी करो उसको पैसा होई जाए ना लड़के नहीं कमाते हैं नहीं सोचते हैं कि हम खेती बाड़ी करी ना हम भी खेती बाड़ी करता हूँ और मैं खाद पानी सबकुछ देता हूँ टेक्टर से खेत जोतवाता हूँ घास छोलता हूँ उसमें निराता हूँ सबकुछ करता हूँ घास छोलने के लिए लड़के को कहते हैं तो जाते है एक आध घंटे कहते नहीं भाग जाते हैं हम भी खाद बीनते हैं गेहूं बोते हैं जवा बोते हैं चना बोते हैं अरहर बोते हैं सब कुछ बोते हैं एकदम सरसों बोते हैं जो पैदा हो जाए तेल भी मिल जाए नहीं तो कहाँ तेल आएगा इतना महंगी तेल है कहाँ से आएगा इसीलिए हम सब कुछ बोते हैं खाद पानी देता हूँ सबकुछ देता हूँ कि इसलिए कि भाई लड़कों भी खाएं हम भी खाएं और थोड़ा बेचेंगे तो उसको काम में आ जाएगा इसलिए खेती बाड़ी करता हूँ पानी से लेके हर चीज पूरी व्यवस्था करता हूँ टेक्टर से जोतवाता हूँ खाद बीनता हूँ मैं खाद पानी देता हूँ रात में पानी भरता हूँ दिन में भरता हूँ ऐसे पानी मिल जा वैसे ही पानी भरता हूँ मैं इसीलिए कि किसानी में हो जाए और और ये जौ खाद देता हूँ यूरिया देता हूँ जिंक पाउडर सब कुछ वहाँ पर देता हूँ गेहूँ पैदा हो जाए किसानी में कारोबार करता हूँ अपन और लड़के नहीं सोते हैं नहीं कर पाते हैं ना हम भी करते हैं वहाँ पर सबकुछ करते हैं खेत में गोड़ाई जोताई बोआई सबकुछ करते हैं पूरी व्यवस्था करते हैं दिन में लगातार वहाँ पर लगा रहता है सब कुछ करते हैं इसीलिए कि वहाँ पर कुल खेती बाड़ी हो जाए कुछ के खाना खाना हो जाए और कुछ बेचेंगे कुछ तो खाएंगे